हेलो हँ हमरा समस्तीपुरमे रेहुआ बहुत सारा मछली छल आओर बहुत सारा मछली छै अइऔ हम मछली अहाँके देखाएब केहनसब मछली छै अहाँ आकऽ देखिऔ हमरा दोकानपर हँ बहुत सारा मछलीसब छै बहुत अच्छा अच्छा भेराइटीके छै रहुआ छै आओर आओर बहुत सारा भेराइटीके मछली हइ अहाँके हमरा इधर देखिऔ अहाँके जे अच्छा लागत से हमरा बताएब हम अहाँके दऽ देब बहुत सुन्दर छै हँ ई सर सब सब छै हमरा इहाँ हँ हँ सब छै हाँ सारा मछली छै हमरा इहाँ सारा सारा मछली छै

हँ बोलिऔ रेहू छै बुआरी हइ अइऔ कोन मछली लेबै जेहन मछली लेबै ओहन अगर जे हमरा पास नहि छै बेबस्था करबा देब आओर जेहन मछली लेबै जे लेबै अहाँ हमरा इहाँ पहिले अइऔ तऽ अहाँ हमरा इहाँ अइऔ तऽ पहिले जे नहि हेतै से बेबस्था करबा देबै ठीक अइऔ नमस्ते हँ हेलो बोलिऔ हेलो हँ अइऔ हमरा इहाँ सब तरहके मछली छै जे अहाँके चाही सब आओर जे नहि हेतै से हम मँगा देब एगदम ताजा फ्रेश छै बहुत अच्छा हइ मछली अहाँके जेहन मछली चाही दाम भी बहुत अच्छा छै आओर भेराइटी भी क्वालिटी भी बहुत अच्छा छै मछलीके अहाँ आ सकलिए हमरा इहाँ

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ठीक हइ रखै छी